ایک نہایت دلچسپ سوال ہے کیونکہ دلی نا صرف ایک موجودہ دارالحکومت ہے بلکہ تاریخ کی کئی تہذیبوں سلطنتوں اور سلطانی اداروں کا گہوارہ بھی ہے اس شہر کی زمین تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستانیں اپنے سینے میں چھپائی ہوئی ہے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ دلی کے علاقے میں مہابھارت کے دور سے پہلے ہی سے انسانی بستیاں موجود تھیں دلی کے جنوبی علاقوں خاص طور پر آنند پر بستی اور مہرولی میں لوہے اور تانبے کے دور کے آثار ملے ہیں